आमच्या गोंयांत लोकोत्सव जाता लोकोत्सव जानेवरी म्हयन्यांत आसता त्या लोकोत्सवाक सगळ्या कडल्यान आख्ख्या भारतांतल्यान सगळ्या हातूंतल्यान येतात ते आपआपले कितें आसता तांची स्पेशियेलिटी कितें आसता तांचें मुख्य कितें आसता तें ते आपले घेवन येता ते राजस्थानाचे आसल्यार ते राजस्थानाचे त्या भासेचे कपडे हाडटा तांचे खावपाचें आसता खूब कितें कितें आसता आनी तांचे जेवण आसता त्या वाटेंतलें तांच्या देशाचें कितें जेवण आसता ते ताजीं स्टॉलां आसता खूब स्टॉलां आसता हजारांनी स्टॉलां भरिल्लीं आसता खूब आसता आनी मागीर गुजरात सपोझ आसलें सुरतच्यान कपडे येता मागीर नोर्थाक साकून सपोझ जम्मूचे बी ते येता जम्मूच्यो तांच्यो त्यो शाल आसता त्यो शाली तांच्यो आसता मागीर कार्पेट आसता खूब कितें कितें आसता इव्हन तीं कांकणां आसतात तीं कांकणां ते करतात थंय आनी आमकां दाखयतात आनी दिता आमकां मागीर सांजचो सदांच प्रोग्राम आसता प्रत्येक स्टेटीचो ते दाखयता एक एक दिसा एक एक करून दाखयता तांचे कल्चर ते दाखयता तांच्या देशांत तांच्या स्टॅटींत ते कितें करताता तांचे कितें आसता आमच्या गोंयांत कश्यो पुगड्यो धालो आसता तशें तांच्या हातून कितें आसता तें आमकां पळोवपाक मेळटा आमी सगळ्याकूच आख्खे भारताक सगळींच जाणां सगळ्याक पावतलीं अशें आसना पूण हो लोकोत्सव एक जाता आमच्या गोंयांत ताच्या वयल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा की तांच्या हातून तांच्या स्टेटींत कितें जाता आमकां तें पळोवंक मेळटा आमी थंय वचून पळयतलीं जाल्यार आंमकां पळोवपाक मेळचें ना कित्याक तेन्ना आमी वतलीं आमी सगळ्यांकूच सगळीं जाणां पावता अशीं नासता म्हणून आमकां तें पळोवंक मेळना सो अशें आसता सांजचे सदांच प्रोग्राम आसता तांचे कल्चरल इव्हँट आसता सो आमकां ताजे वयल्यान पळोवपाक मेळटा आनी ते पळोवपाक सुद्दां अशें खूब बरें दिसता बरें आसता जिवाक तूं वचून थंय बस सांजचें वचून गेलें बसलें की तुजो असो टायम रोखडोच वता घरचें सुद्दां टॅन्शन आसता तें पळोवन तुजें अशें वता आनी हे अशें लोकोत्सव अशे करून आमच्या गोंयाक सुद्दां खूब उत्पन्न मेळटा खूब पयशे मेळटा हाजे कडल्यान आमकां खूब आमच्या गोंयांत ट्यूरिस्टूय येतात हांगां कितें लागलां पळोवया अशें म्हणून ट्युरिस्ट येता सो खूब अशें आसता आमच्या गोंयांत आमचें गोंय धाकटें पूण आमचें गोंयांत इतलें धाकटें गोंय आसून आमच्या गोंयांत जाता हें एक बरी गजाल आसा आमच्या गोंयांत घडटा ती आनी हो लोकोत्सव आसा तो सदांच वर्सान वर्स आमच्या गोंयांत घडटा फाटी कोरोनाच्या खातीर दोन वर्सां जालो ना तो सो पूण आतां तो जाता तो सेगीत सदांच जाता खावपाचीं सुद्दां खूब आसता खंयचीं खंयचीं राजस्थानाचीं कुल्फी कचोरी चाट खूब आसता आमकां खूब खावपाक मेळटा आमी कांय राजस्थानांत वचचीं ना आनी आमकां खावपाक मेळचें ना सो ते हांगा येतात सो आमकां तें खावपाक मेळटा हें एक गोंयच्या गव्हरमेंटान खूब बरी गजाल केल्ली आसा की अशे कल्चरल ते इव्हेंट करता सो हाज्या वयल्यान आमकां अशें खूब बरें जाता आमचोय टायम वता तांका गव्हरमेंटाकूय कितें इन्कम मेळटा उत्पन्न मेळटा सो हाजेर सगळें अशें बरें जाता हो लोकोत्सव म्हणल्यार असो खूब बरो आसा आमच्या गोंयांत जाता म्हणून हाजी आमी खूब दादोस आमी भागोवंक जाय